कानूनी दस्तावेज बनबैके अनुभव की अछि की मुश्किल अछि आ कागजात लेबए लेल कतऽ जाए पड़ैत छै कोन कोन दस्तावेज भेटब कठिन अछि जेना सङ्केत खरनी खराब जगह नाम इत